बेइया थुआढ़ा बड़ा जैदा शुक्रिया जेह्ड़ा तुसें मिगी स्हेई सलामत घर पजाई ओड़ेआ नेईं तां में उद्धर कल्ली रोड़ उप्पर खड़ोइयै बड़ा जैदा डरनी मी कोई आटो आह्ला लब्भग बी जां नेई लब्भग इन्नी रातीं आटो आह्ले रोकदे बी नेईं हैन गड्डी कि पता निं कु'न होग जां कु'न नेईं पर तुसें मी रोकेआ तुसें मी स्हेई सलामत घर पजाया ते बड़ा जैदा शुक्रिया थुआढ़ा ते कन्नै में उद्धर कल्ली खड़ोती दी डरा दी बी ऐ ही कि कोई गुंडे निं आई जान शराबिये निं आई जान ते अजकल शराबिये बी बड़े राती फिरदे ते चोर चकारियां बी अजकल राती गै होआ दियां चोर बी बड़े फिरदे ते में डरी गेई कि कोई चोर चार निं आई जा इद्धर ते मेरा फोन बी जेह्ड़ा डैड पेदा उद्धर कन्नै में अज्ज लेट बी बड़ी होई ते फोन बी मेरा डैड पेदा कि घर फोन करियै सनाई ओड़ां कि में लेट होई दी ते घर आह्ले बी टैंशन पेई जंदेदे जि'यां कि कल्ल परसूं दी गै हल्ली गल्ल ऐ कि इक कुड़ी गी गुंडे चुक्कियै लेई गे ते ओह् कल्ल कल्ल परसूं दी गल्ल ऐ ना ते कल्ल ओह् पकड़ोई गे गुंड़े बैसे कुड़ी स्हेई सलामत बची बी गेई ऐ ते अजकल डर बी बड़ा ऐ कि चोर चकारिये गुंडे गंडें दा अजकल एह् बड़ा डर ऐ कुछ जैदा होई गेदा ते शुक्र ऐ भगोआन दा कि तुसें ई तुसें ई मेरे आस्तै भेजेआ ते तुसें आटो ओह् बी रोके इन्नी राती तुसें पुच्छेआ निं कु'न ऐ कु'न नेईं इन्नी रातीं तुसें मी ते तुसें मिगी स्हेई सलामत घर पजाया बी ऐ ते थुआढ़ा बड़ा गै जैदा शुक्रिया में दिलै कन्नै थुआढ़ा बड़ा जैदा शुक्रिया करनी आं कि तुसें मिगी मेरे घर स्हेई सलामत पजाया ऐ ते कन्नै भगोआन दा बी शुक्र करनी आं जि'यां की भगवान ने तुसें ई मेरे आस्तै भेजेआ ऐ ते तुसें रोकी गड्डी ते त मिगी मेरे घर स्हेई सलामत पजाया थुआढ़ा बड़ा बड़ा मेरे दिलै कन्नै थुआढ़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया